हाँ सर बोलिए

जी सर तो आइए स्वागत है आपका हमारी सॉप पे

तो सर सर कब लाओगे आपकी कार हाँ तो एक काम जी सर एक काम कीजिए कल सुबह आ जाइए हैं तो मैं आपकी कार को बढ़िया एक नंबर कर दूँगा जो भी मतलब उसमें मिस्टेक होगी सारी मैं सारी ठीक कर दूँगा और रहा चार्ज का तो जो रेट चल रहे हैं जो रेट चल रहे हैं वो रेट आपसे ले लूँगा है ना

सर देखिए आप गाड़ी लाओगे जब तो मैं देख पाऊँगा उसमें क्या मिस्टेक है क्या नहीं वहीं से है ना तो एक काम कीजिए कल सुबह मैं फ्री हूँ कल आपकी गाड़ी ले आइएगा है ना कल आपकी गाड़ी ले आइएगा मैं देख लूँगा जी सर हाँ जी सर ठीक है ना सर